जीअं त असां जी सरकार असां जे लोकली एरिआ में जाम ई कई कॉलेज ऐं स्कूल खोलिया आहिनि जंहिं में इन्जीनिअरिन्ग कॉलेज आहे लॉ कॉलेज आहे मेडिकल कॉलेज आहिनि ऐं चङा ई बिज़निस मेनेजमेन्ट जा कॉलेज आहिनि जेके जंहिं में अल अलाई घणा ई कोर्सेस आहिनि जेके ॿार पढ़ंदा आहिनि ऐं हिननि सभिन में असां जी इण्डिया जे ॿारनि खे सुठी अपोर्चुनिटी मिलदी आहे जॉब जे लाइ ऐं हिन जे डिस्ट्रिक में असांजे जेके नम्बर वन कोर्सेस हलिया रहिया आहिनि जीअं बी एम एस आहे अकाउंट फाइनेंस आहे हिन में ॿार पढ़ी सुठी अॻते पढ़ी सघंदा आहिनि ऐं सुठी नौकरीअ ते लॻी सघंदा हिननि जी पोपुलर जेके आसे पासे में क्लासेस आहिनि जीअं त पदमा कोचिंग क्लासेस थी माय क्लासेस थी अचीवर क्लासेस थियो इहे सभु असां जे आसे पासे जे एरिआ मे सुठा आहिनि जेके हिननि कोर्सेस खे वधाए रहिया आहिनि ऐं असां जे जीअं आसे पासे में सरकारी स्कूल आहिनि हुननि जी हालत ख़राबु आहे ॾाढी ऐं ॿारनि जे लाइ मतिलब एडवांस कोर्सेस नथा अचनि जेको पुराणो लिखो चुको हले थो ऊहो ई हले थो कुझु एडवांस कोर्सेस सेखारणु खपनि इहा असां जी सलाह आहे ऐं जीअं ॿार अॻियां सुठे नमूने पढ़ी सघनि इहो असां जी वेनिती आहे सरकार सां कि ही कनि